मैंने वैसे तो बहुत यात्राएँ की हैं

भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काफ़ी सफ़र किया है लेकिन मेरी सबसे रोमान्चक यात्रा जो रही वह श्री अमरनाथ जी की यात्रा रही जिसमें कि मैं मेरे एक मित्र के साथ गया था तब हमलोगों ने यात्रा शुरू प्रारम्भ की तब जो परम्परागत रास्ता है पहलगाम पहलगाम तक हमें बस की सुविधा मिली थी और बहुत ही रोमान्चक बलखाती हुई पहाड़ी रास्तों पर हमने सुबह से शाम तक की यात्रा की और जब हम वहाँ से जम्मू से चले और पहलगाम तक आते आते हमें रात होने आई थी लेकिन उस रास्ते पर यात्रा करने का रोमान्च ही कुछ अलग था पहलगाम आने के पश्चात एक रात का विश्राम करने के बाद जब हमने चन्दनवाड़ी से अमरनाथ जी की चढ़ाई प्रारम्भ की तब सोचा नहीं था कि इतना भी कठिन सफ़र होगा लेकिन हम श्री अमरनाथ जी को याद करते हुए उनका स्मरण करते हुए वह यात्रा कर रहे थे और हमने दो पड़ाव पर रात्रि विश्राम किया शेषनाग और पचतरणी उसके पश्चात तीसरे दिवस हम श्री अमरनाथ जी के दर्शन कर पाए और यहाँ से प्रारम्भ होती है हमारी कठिन यात्रा जिस रात हमने दर्शन किए जिस दिन हमने दर्शन किए थे उसी दिन वहाँ पर आँधी तूफान शुरू हुए जिससे बर्फ़बारी भी होने लगी बारिश होने लगी और सारे क्षेत्र बर्फ़ से ढक गए कहीं आना जाना सम्भव नहीं था आर्मी के ज़वानों ने हमसे बोला कि आप यात्रा न करें सभी को यहीं पर रुकना है लेकिन वहाँ पर भीड़ का जो दबाव था उसके कारण टेन्ट्स में स्थान नहीं बचे थे तब आर्मी के ज़वानों ने कुछ युवा लोगों को बोला कि आप लोग टेन्ट में नहीं रुक पाएँगे जगह नहीं है जो कि यहाँ पर और भोजन की भी समस्या है तो आप लोगों को पैदल चलना पड़ेगा और वापस बेस कैम्प तक जाना है तब हमलोग सब युवा थे तो हमलोगों ने उसमें तैयार हुए सारे अपने जो भी साधन थे उनको पहना और चलना प्रारम्भ किया लेकिन ठण्ड बहुत ही ज़्यादा थी यदि हम टेन्ट के बाहर दस मिनट भी रुक जाते बिना चले तो हमारे हाथ या पाँव बिल्कुल अकड़ जाते जाम हो जाते हम उसके बाद चल ही नहीं पाते आर्मी ने हमें अठारह घन्टे उनके जो बड़े बड़े टॉर्चेज़ थे उनके ज़रिये चलवाए चलवा चलवाकर हमको वापस बेस कैम्प चन्दनवाड़ी तक अठारह घन्टे में लाए वह और मौत के मुँह से हम बचकर आए क्योंकि हमने काफ़ी लोगों को रास्तों में मरे हुए देखा और उनकी बॉडीज़ को उठाने वाला भी कोई नहीं था और उस दृश्य के कारण वह रोमान्च ज़िन्दगी में कभी भूल नहीं सकते और ऐसा लगता है कि उस यात्रा को ऐसा लगता है कि हम नई ज़िन्दगी प्राप्त कर चुके हैं वह जो दिन थे वह एक डेढ़ दिन बहुत ही कठिन रहा बहुत ही रोमान्चक रहा लेकिन उसकी यादें ताज़िन्दगी हमारे ज़ेहन में रहेंगी यह पक्का है